इंडियेंत फूड तशें खूब वरायटींत मेळटा आमचें गोंयांचें डिफरंट राजस्थान डिफरंट यु पी चें डिफरंट आमचें सावथ सावथ इंडिया लायक कर्नाटका तमिळ नाडू आनी तेलंगना थंय डिफरंट थंय मोस्टली इडली डोसा वडा मेंदू वडा तसलें बी फॅमस आसा गोवान फीश करी फीश थाली मोस्टली सी फूड फॅमस आसा आनी ऑरिजिनल इंडियन म्हणचें कशें फुडांत ओयल घालनासले फूड फास्ट नासलो आतां फास्ट फूड आयले स्ट्रीट फूड आयलें तें सगळें नासलें आमचें आसलें तें स्लो आनी जे कितें आमी मसाले बी घालताले ते आमी आमच्याच शेतांत उगोवून आमीच यूज करताले आनी आमी दुसऱ्या कंट्रीझ कंट्रीझांक सुद्दां एक्स्पोर्ट करताले पूण आतां जें जालां तें चायनाचें फास्ट फूड आयलें डिफरंट डिफरंट कायन्ड ऑफ आर्टिफिशल फूड्स आयले आतां आमचे इंडियेचे फुडाची वॅल्यू जी आसा ती खूब कमी जाला आनी आतां आमकां ती वाचोवंक जाय